جی ہاں پرندوں کو اپنے گھر کے پچھواڑے یا باغ کی طرف راغب کرنے کے لیے کئی مؤثر تجاویز ہیں اور یہ ایک نہایت خوبصورت اور پرسکون مشغلہ بھی پرندوں کے چہچہاہٹ دل کو خوشی دیتی ہے اور قدرت سے قربت کا احساس دلاتی ہے پرندوں کو راغب کرنے کے لیے تجاویز پرندوں کے لیے دانہ رکھیں مختلف اقسام کے پرندے مختلف قسم کا دانا پسند کرتے ہیں مثال کے طور پر چڑیاں گیہوں اور باجرہ پسند کرتی ہیں طوطے مکئی اور سورج مکھی کے بیج پسند کرتے ہیں مینا کوے چاول بھی کھالیتے ہیں آپ ایک صاف پلیٹ یا چھوٹی بڑتی میں دانہ روزانہ رکھ سکتے ہیں تازہ پانی فراہم کریں گرمیوں میں پانی خاص طور پر ضروری ہوتا ہے ایک چھوٹا سا پانی کا کٹورا یا مٹی کا برتن رکھیں روزانہ صاف پانی اور تازہ کریں تاکہ پرندے آرام سے پی سکیں نہا نہا بھی سکیں درخت یا پودے لگائیں درختوں پر پرندے گھونسلہ بناتے ہیں اور سائے میں بیٹھتے ہیں امرود نیم جامن بیری جیسے مقامی درخت بہت مفید ہوتے ہیں